पुटु चओ हुकुम करि हा हुते हलु हा हा हा हा पुटु हा हा पुटु मा हा पुटु माथेरन खां सुठो लोनावला था हलऊं न उते सुठो थींदो मस्तु उते ई हवा ॿवा ॾाढी सुठी आहे टैक्सी तूं टैक्सी वारे खां पुछु घणा पैसा लॻंदा मां हुते होटल बुक थो कयां न न हुते मुंहिंजी सॼी सुञाणप आहे सॼी सेटिंग आहे हा हा हुते त मुंहिंजा दोस्त आहिनि हा तूं ख़ाली टैक्सी बुक करि ऐं माणे खां बि पुछु ऐं पंहिंजी मिसिज़ खां बि पुछु पंहिंजी नूंहं खां बि सलाह वलाह वठि हा कॾहिं हलंदा कॾहिं न मूंखे चओ हा हा पुटु हा पोइ कॾहिं मूंखे ॿुधाइ अॼु ॿुधाइ मुंहिंजी सलाह त पुटु लोनावला में ई आहे माणे बि ॾाढो ख़ुशि थींदी रोज़ु चए पई बई लोनावला हवा ॿवा आहे उते ॾाढी सुठी हा हा झरनो ॿरनो बि ॾिसंदी हुते हा तूं पुटु ॻाल्हाए वठि त मां होटल वारे खे बुक कयां थो ॿुधाइ कॾहिं हलऊं त राति जो कयूं था

हा हा सभु बुकिंग सभु सभु बुकिंग सुठी मां होटल वारे खे सुञाणे हा हा घणा ॾींहं पुटु हलंदे टे ॾींहं न ॿ ॾींहं हा हा ठीकु आहे ठीकु आहे ओ होटल वारे ॾाढो सुठो आहे साईं मां मां पंहिंजे हिकिड़े ॿिए दोस्त खे बि मोकिलियो चङो पुटु जय झूलेलाल हा हा पुटु